ہاں میں اپنی کمیونٹی سے دو باہر کیا ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپن لوگوں کے ساتھ رہنے کرنے کے لیے ذرا کہیں اپن جاتے ہیں تو ماحول کا پتہ چلتا ہے اور لوگ جو بھی اپنے ساتھ رہتے ہیں جو جیسے نیبر ہاؤڈ سے اور اپنے کمیونٹی میں جتنے بھی رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اپنے کو کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور رہتے کیسا ہے بات کرنے کا طریقہ سب معلوم ہو جاتا ہے